میرے ایک دوست ملے انہوں نے میرے کو بزنس کے بارے میں بتایا سمجھایا اور بزنس میرے کو سمجھ میں آیا وہ بزنس ہے نیٹورک مارکیٹنگ کا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ اس بزنس میں آپ کا آئی ڈی لگتا ہے آئی ڈی میں جیسے مان لیجیے کے وائی سی ہوتا ہے اور وہ پین کاڈ آدھار کاڈ بینک پاس بک تین چیزیں لگتی ہیں تبھی آپ کی آئی ڈی لگ پائے گی انہوں نے بزنس کی خصوصیت بھی بتائی کہ اگر آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو یہ بزنس میں آپ کو فائننشیل فریڈم ٹائم فریڈم سمے کی آزادی وقت کی آزادی اور ڈھیر سارے پیسے کما سکتے ہیں میں نے بولا یہ لو آدھار کاڈ پین کاڈ بینک پاس بک اور میری آئی ڈی لگواؤ اور آئی ڈی لگانے کے وائی سی کا مطلب یہی ہوتا ہے نو یور کسٹمر یعنی اپنے کسٹمر کو آپ جانیں اپنے کسٹمر کو جاننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک ریئل ایک آپ فیک نہیں ہیں آپ حقیقی آدمی ہیں اوریجنل آدمی ہیں آپ اور اسی لیے اس کی ضرورت پڑتی ہیں